पहिने लोक मनोरञ्जनलए नाचैत रहै सङ्गमे गाबैत रहै लेकिन आब ई नहि रहलै सब अपन अपन दुनिआमे व्यस्त भऽ गेलै टेक्नोलॉजी आगाँ बढ़ि गेलै ताहि कारणसँ आब चेन्ज भऽ गेलै